मुंहिंजे माउ पीउ मुंहिंजे मथां हेॾो प्यारु ॾींदा आहिनि मूंखे हेॾो प्यारु ॾींदा आहिनि जंहिंजी कोई हद ई न आहे मुं मुंहिंजी माउ पीउ बि न मुंहिंजो सॼो परिवार आहे मुंहिंजो भाउ मुंहिंजी ॾाॾी सभु मूंखे जाम प्यारु ॾींदा आहिनि अगरि उहो प्यारु मूंखे अॼु न मिले हा न मिले न त मां जी न सघंदुमि हुननि जो हेॾो सुठो मुंहिंजे मथां थियलु आहे न ऐं हर कोई मुंहिंजो हाणे मुंहिंजा पप्पा पप्पा खणी छॾो पप्पा हेॾी महिनत कंदा आहिनि सॼो ॾींहुं सुबुहु ॾह वजे जेको दुकान ते दुकान ते वेंदा आहिनि रात जो सिधो नवे वजे ईंदा आहिनि सॼो ॾींहुं महिनत कंदा आहिनि मुंहिंजी मम्मी सुबुह जो जेको नवे बजे उथंदी आहे वठी राति जो ॿारहें वजे ताईं कमु ई कमु कंदी आहे सॼी देरि कंहिंजे लाइ कंदा आहिनि असां लाइ कंदा आहिनि मुंहिंजे लाइ कंदा आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे सुभाणे जो उहे जो कुझु ऊंच नीच थी त मां अलाए कीअं कंदुमि अॻियां मुंहिंजो मुंहिंजी जोणसि ईंदी मुंहिंजो पुट या धीअ थींदो उन्हनि लाइ मां हेतिरो करे सघंदुमि अलाए न मूंखे ख़बर न आहे हा पर मूंखे हेतिरो ख़बरु आहे मां करे सघंदुमि छोकी मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे जाम सुठी जाम सुठो सेखारियो आहे जाम कुझु हिकु दफ़ो दादा हीअं थियो हुओ मुंहिंजे दोस्त सां मुंहिंजी लड़ाई थी हुई ग़लती मुंहिंजी न हुई बिल्कुल न हुई पर मूंखे दोस्ती बचाइण चक्कर में मां साम्हूं चयोमांसि ठीकु आहे भाउ मुंहिंजी ग़लती हुई वापसि दोस्ती कयूं था त मूंखे हेॾी सुठी सिखिया केॾा मिली मुंहिंजे माउ पीउ खां हमेशा असांखे इहे न ॾेखारिणो आहे हुन ई ग़लती आहे या छा असांखे हुन लाइ अगरि प्रेम आहे अगरि असांखे हुन लाइ प्यारु आहे उहो असांखे रिश्तो संभालिणो आहे त असां कॾहिं कॾहिं झुकी सघंदा आहियूं हमेशा असांखे उहो न करिणो खपे की हा भाउ तुंहिंजी ग़लती थी तूं ग़लति आहे तूं ग़लति आहे न कॾहिं कॾहिं असांखे प्रेम सां ॻाल्हाइणु खपे हीअं बि न अगरि हुन ई वॾी ग़लती आहे त हुन खे ॿुधाए भाउ तुंहिंजी ग़लती अथईं हिते पर कॾहिं कॾहिं नंढी ग़लतियूं नदर नज़र अंदाज़ करणु खपे इहो सभु मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे सेखारियो आहे हुननि मूंखे हेॾी शयूं सेखारियूं आहिनि हेॾी शयूं सेखारियूं आहिनि जंहिंजे करे मां अॼु जीउ सघंदो आहियां मां छा ॿुधायां